اتّر پردیش میں فنون اور دستکاری کے شعبے کی ترقی اور اس سے متعلق تعلیم یا تربیت کے فراہمی کے لیے کئی اقدامات کئے جا رہے ہیں ان اقدامات میں نصاب معیارات اور اساتذہ کی تربیت شامل ہے تعلیمی ادارے اتّر پردیش میں مختلف تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں فنون اور دستکاری کے کورسز پیش کئے کرتی ہے ان کورسز میں دستی اشیاء روایتی فنون اور جدید تکنینوں کو شامل کیا جاتا ہے نصاب میں عام طور پر فنون کی مختلب اقسام دستکاری کی تکنیکی اور مارکیٹنگ کی مہارتیں شامل ہوتی ہے یہ نصاب طلباء کو نہ صرف تکنیکی مہارت فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں بجنیس اور مارکیٹنگ کے اصول بھی سکھاتا ہے معیارات ریاستی اور قومی سطح پر معیارات طے کئے جاتے ہیں تاکہ فنون اور دستکاری کے معیار کو برقرار رکھا جا سکے یہ معیارات مصنوعات کے معیار اور صلاحیت کو یقینی بناتے ہیں پروفیشنل ڈیولپمینڈ فنون اور دستکاری کے اساتذہ کی تربیت کے لیے مختلف ورک شاپس اور ٹریننگ پروگرامس کا انعکاذ کیا جاتا ہے ان پروگرامس میں جدید تکنیکوں تدریسی مہارتوں اور صنعت کی تازہ ترین پیشر فنون پر توجہ دی جاتی ہے ماہرین کی خدمات ماہرین اور صنعت کے پیشہ ور افراد اساتذہ کو جدید تربیت اور مشورے فراہم کرتے ہے جس سے ان کی تدریسی صلاحیوں میں بہتری آتی ہے تربیتی ادارے ریاست میں مختلف تربیتی ادارے فنون اور دستکاری کے اساتذہ کو مخصوص کورسیز اور تربیتی پروگرام فراہم کرتے ہیں تاکہ انہیں رجحانات اور تکنیکوں سے اہم اہنگار رہ سکے کاریگر کیمپ اتّر پردیش میں مختلف کاریگر کیمپ اور فیسٹیولس منعقد کئے جاتے ہیں جن میں دستکاری کی تکنیکوں اور روایات کی نمائش کی جاتی ہے ان کیمپوں میں مقامی کاریگر اور فنکار شامل ہوتے ہیں جو اپنے تجربات اور مہارتوں کا تبادلہ کرتے ہیں آن لائن پلیٹفارم جدید دور میں آن لائن پلیٹفارم بھی فنون اور دستکاری کی تعلیم اور تربیت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یہ پلیٹفارم ورک شاپس و ویڈیوز اور دیگر تعلیمی مواد فراہم کرتے ہیں جو دور دراز علاقوں تک رسائی کو آسان بناتے ہیں اتّر پردیش میں فنون اور دستکاری کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات مقامی ثقافت اور ہنر کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں اور اس کے ذریعے فنون اور دستکاری کے ماہرین کی نئی نسل تیار کی جا رہی